ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا بہت ہی اچھا نظام ہے یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جیسے کہ دہلی میں ایک ایمس نامی ایک ہاسپیٹل ہے جن میں بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرس رہتے ہیں جو کافی دہلی کے اندر کافی اچھے مانے جاتے ہاسپیٹل وہ جن میں بڑے بڑے آپریشن جو ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں کچھ نیورولوجسٹ ڈاکٹر رہتے ہیں ڈاکٹر رہتے ہیں اسی طرح ہمارے پٹنہ میں ایک پی ایم سی نامی ایک ہاسپیٹل ہے ان میں بھی بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر جو کافی ماہران فن ہوتے ہیں جو قابل تعریف ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے آپریشنس کرتے ہیں اسی طرح ہمارے لکھنؤ میں بھی کافی ہاسپیٹلس ہیں جیسے کہ پی جی آئی پاسپیٹل ہے ان میں بھی کافی اچھے اچھے ڈاکٹرس اور قابل تعریف ڈاکٹر ہے جو کافی بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں جیسے کہ نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں آرتھولوجی ڈاکٹر اور بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں اور یہ چیلنج کی ضرورت اور یہ چیلنج ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ہاسپیٹلس میں جیسے کہ سرکاری ایمس ہاسپیٹل ہے وہاں رشوت خوری چلتی ہے جیسے کہ مریض کو بیڈ دینے کے لیے پیسے مانگے جاتے ہے اسی طرح ہمارے پٹنہ میں بھی بیڈ دینے کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں اور دوائی کے لیے کچھ پیسے لیے جاتے ہیں باقی اور دیگر چیزوں کی پیسے لیے جاتے ہیں جو کہ سرکاری ہاسپیٹلوں میں نہیں ہونی چاہیے